گانے کے لیے سب سے زیادہ مجھے جس کی طرف رجوع ہے وہ میں کلاسیکل کی طرف جاتا ہوں کیونکہ کلاسیکل سونگ بہت زیادہ دھیرے اور لہجے کے حساب سے ہوتے ہیں مجھے وہی گانے بہت زیادہ پسند ہیں اور کلاسیکل کے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں جیسے گلزار صاحب ہیں محمد رفیع صاحب ہیں کشور صاحب ہیں لتا منگیشکر میم ہیں ان لوگوں کے گانے مجھے بہت زیادہ پسند ہیں اور مجھے بہت زیادہ مائل کرتے ہیں کیونکہ آج کل جو گانے بنائے جاتے ہیں ریپ وغیرہ وہ مطلب میری فہرست میں آتے ہی نہیں ہیں باقی جو گانے جو پرانے لوگوں کے تھے جن کے میننگفل تھے وہ گانے مجھے گانا پسند ہے اور وہ گانے میں گاتا ہوں اور میں گٹار پہ بھی الگ الگ پرفام کر دیتا ہوں باقی میں نے سب سے پہلے جو اپنا گٹار کے ساتھ پرفام کرا تھا وہ میں نے اپنے اسکول میں کرا تھا پھر اس کے بعد میں نے اپنے کالج میں گایا اور وہاں کالج میں جو میں نے گانا گایا تھا وہ میرا ان کے حساب سے تھا لیکن اسکول کے اندر جو میں نے پرفارم کرا وہ میرا بالکل کلاسیکل تھا اور آج بھی اگر میں گٹار کے ساتھ کچھ پلے کرتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اسے کلاسیکل رہوں باقی جیسی آڈینس ہوتی ہے اس آڈینس کے حساب سے بھی مجھے وہ گانا گانا پڑتا ہے